हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा किराने की दुकान हो गई या सब्जियों की दुकान हो गई या अनाज हो गया कुछ भी के बारे में अगर बात करें तो किसानों का सबसे ज़्यादा ही नुकसान है इसलिए कि अगर हम उपज भी करते हैं तो हमें रेट अच्छा नहीं मिल पाता अगर हम दुकान पे उपज नहीं करते दुकानों को जा के खरीदते हैं किराने की दुकान पे या सब्जियों के दुकान पे जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें महंगी रेट मिलता है इसलिए कि हम खुद अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं पहले के लोग किराने के दुकान से जैसे दाल हो गया या सरसो हो गया या अपने गन्ना हो गया या ऐसे बहुत ही सब्जियों में है जैसे कि पैदा करते थे और खुद खाते थे अब क्या हो गया कि हम खुद किराने की दुकान और सब्जियों की दुकान से खरीदने में अच्छा लगता है हमें भी ताकि हम उपज नहीं कर पाते तो अच्छा ही खरीदने पड़ेगा आ घर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है इसलिए हम बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में ऑनलाइन जो परचेज़ करना हमारी मज़बूरियाँ हैं हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो हम घर पे टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ऑनलाइन खरीदारी कर लिए हमारे घर पे पहुँच गया टाइम से हमें खाना बन गया हमारे घर में घर की जो भी हैं औरतें और अच्छे से टाइम से बना लेंगी इसलिए हम लेट भी पहुँचे तो ऑनलाइन की ये सुविधा यहाँ ऑनलाइन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है ऑनलाइन और हम एक पैरामीटर के थ्रू ऑनलाइन शाॅपिंग करते हैं चाहे किराने की हो गई चाहे सब्जियों के हो गई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि पैरामीटर के थ्रू जो भी पैरामीटर में हमें रहेगा वो पैरामीटर के थ्रू बैठता है घर पे इसलिए ऑनलाइन भी अच्छा है और रेट से भी ठीक ठाक मिल जाता है